आमच्या शाळेंत ग्रंथालय आसा आनी तातूंत तरां तरांची पुस्तकां आसात म्हाका वाचपाची खूब आवड आसा ही आवड म्हाका म्हाज्या बापायन लायिल्ली ल्हानपणांतल्यान म्हजो बापूय म्हाका चांदोबा टिंकल ही पुस्तकां सेगीत हाडून दितालोच त्याच बराबर सद्दां पेपर वाचूंक लायतालो चांदोबा टिंकल ह्या पुस्तकां बराबर गलिवरचा प्रवास अकबर बिरबलांच्यो गोश्टी ही पुस्तकां हाडटालो अजूनय ही पुस्तकां वाचपाक खूब आवडटात टिंकल पुस्तकांतले शिकारी शंबू सुपांडी हे म्हजें आवडटे आसले